जी मैं अभिषेक मेरा सबसे पसंदीदा समाचार पत्र दैनिक भास्कर है क्योंकि दैनिक भास्कर में बहुत ही अच्छी अच्छी घटनाओं को वर्णित किया जाता है एवं इसमे हमेशा ही सत्यता ही दिखाई जाती है चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो एवं किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूज़ हो इसमें सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से विस्तार रूप से समझाया जाता है कि इस घटना में क्या हुआ कैसे हुआ एवं कब और कहाँ हुआ दैनिक भास्कर पत्रिका की एक और बात बहुत ही मुझे अच्छी लगती है कि इसमें बच्चों के लिए कई सारे चीज़ें सीखने को भी दी जाती है जैसे कि सुडोकू जिससे बच्चे खेल करके अपने दिमाग को अच्छा ख़ासा भला एवं आगे बढ़ा सकते हैं एवं इसमें लास्ट पेजेस पर जो स्पोर्ट्स के बारे में दिया होता है वह भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बहुत ही पसंद है तो स्पोर्ट्स के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर दैनिक भास्कर से हम काफ़ी प्रसन्न होते हैं दैनिक भास्कर की एक और बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि यह कम पैसे में ही हमें अच्छी पेजे़स की क्वालिटी को मुहैया कराते हैं एवं इस पत्रकार में बहुत ही कम एडवर्टाइज़मेंट होते हैं बाकि पत्रकार में एवं पत्रों में ऐसा होता है कि इसमे न्यूज़ से ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट ही होते हैं लेकिन दैनिक भास्कर पत्रिका में न्यूज़ काफ़ी मात्रा में होती है एवं बहोत ही कम मात्रा में एडवर्टाइज़मेंट होते हैं